साढ़ा जेह्का उधमपुर ऐ एह् बड़ा गै शैल ल्हाका इत्थूं दा जेह्ड़ा मौसम ऐ ओहो हो ओह् बड़ा गै सोह्ना मतलब आखना होऐ ते कि इत्थै अगर चार दिन बी धुप्प होग जे कड़कदी पञमें दिन नेही बरखा पौंदी ऐ त्राड़े कि के सनाऽ में तुसेंगी मतलब कि इन्नी खतरनाक बरखा कि शट्टू चलदा तुआहीं ताहीं कपड़े उड्डरी जंदे छत्तै परा उधमपुरै दा मौसम दा कोई मकाबला नेईं ऐ इन्ना शैल मौसम ऐ इस जगह दा कंदे खराब होआ गै नेईं बंदे गी अगर गर्मी लग्गै ते अपने आप ठंड होई जानी ते ठंड़ लग्गै ते अपने आप गर्मी होई जानी बड़ा शैल मौसम के सनांऽ अं'ऊ बड़ा गै सोह्ना मौसम ऐ इस जगह दा कोई ऐ गै नेईं ओह् आखदे जिन्ना आक्खो उन्ना घट्ट ऐ इस शहर दे बारे च एह् पैहला ग्रां हा हुन जेहा ऐ शहर बना ते नमें नमें लोक आए दे इत्थै ते हून शहर बनी गेदा नेईं नेईं बड़ी स्हूलतां होई गेदियां पहले ग्रां गै हा ते ग्रां दे जेह्के साढ़ा होंदा ग्रां दा मौसम उसदा बूह्टे दी बजह कन्नै ओह् रौंह्दा ठंडा रौंह्दा इत्थै मतलब लोकें बूह्टे बड्ढी ओड़े उस बजह कन्नै थोह्ड़ा फर्क पेई गेदा फ्ही बी उधमपुर इक ऐसी जगह ऐ जित्थे बूहटे बी ऐन ते शहर बी अद्धा शहर अद्धा ग्रां उसे बजह कने इसदा जेह्डा मोसम ओह् शैल रौह्दा ते मौसम शैल रौह्ने दी बजह कन्नै लोकें गी बड़ा फायदा होंदा अग्गै लोकें बमारी घट्ट लगदी जिन्नी ठंडी शैल प्योर हबा होग जिन्नी थोआढ़ी शुद्ध हबा होगी उन्ना गै लोकें दी जेह्की सेहद ठीक रौह्नी ते उधमपुर रौह्ने दे असें गी बड़े फायदे न